जी हाँ मैंने आपके होटल में खाना बुक किया था और वो खाना मैंने वापिस कर दिया है इसीलिए मुझे रिटर्न मनी चाहिए और जो मैंने आपको पैसे दिए हैं उन्हें मुझे उसी वी ऐप पर करें जिस पर मैंने आपको ऑर्डर किया था और क्योंकि वो ऐप मेरी फौन में डाउनलोड भी है जिससे मुझे पता लग सकते है कि आपने मुझे अपने पैसे वापस किए हैं या नहीं कृपा मुझे उसी ही ऐप पर ही अपने पैसे वापस करने का अनुरोध करें एवं मुझे उसी ही ऐप पर चाहिए क्योंकि मेरी फ़ौन में वोही ऐप है